اتر پردیش میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے تعلیم مطلب تعلیم اونچے لیول پر پہنچ چکے ہیں بہت لوگ اب تعلیم کے پیچھے ہیں تو لوگ اب اچھے اچھے اسکول یونیورسٹی ڈھونڈتے ہیں نوئیڈا میں بھی بہت اچھے اچھے اسکولس ہیں یونیورسٹی ہے کالج ہیں جہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں اپنا کیریئر بناتے ہیں اور کامیابی کا ایک ذریعہ بنتا ہے اسکول کالج وہاں سے لوگ پڑھ پڑھ کے باہر بھی جاتے ہیں اور خوب اچھی پڑھائی ہوتی ہے اچھے اچھے ٹیچر ہوتے ہیں کوالیفائڈ ٹیچر ہوتے ہیں جو انہیں پڑھاتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں اور وہاں فیسلٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے نوئیڈا کے اسکولس کالج سب اچھے ہوتے ہیں اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں دور دور سے پڑھنے جیسے کہ میرے رلیٹیو سے بھی آئی ہے ایک نوئیڈا پڑھنے یہاں پہ ایک بہت بڑا کالج ہے وہاں پہ یہاں پہ کالج ہے اسکولس ہیں لوگ تو کہیں کہیں سے آ کے یہیں شفٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کو یہاں پہ اپنے بچوں کو یہاں پڑھاتے ہیں اچھی پڑھائی پروائڈ ہوتی ہے یہاں پہ